हमारे पास एक डेढ़ बीघे का आम का बगीचा है और इसमें लगाए हैं जिसमें हम उसकी निराई गुड़ाई कराते हैं और जानवरों से बचाने के लिए उसका हम बाउंड्री वाल किए हैं बाउंड्री वाल करके उसकी हम निराई गुड़ाई सिंचाई अच्छे ढंग से करते रहते हैं ताकि पेड़ पौधा सुरक्षित रहे जब पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उससे हमें फल प्रदान होता है उसे हम खाते भी हैं और उसको खाने के बाद जो बचता है उसे मार्केट में ले जाते हैं मार्केट में बेचने पर हमें अच्छी आय प्राप्त होती है उससे हमारे परिवार को भरण पोषण चलता रहता है और जब हम आम बेचते हैं तो उसे हमें एक आय का जरिया बन जाता है औ आम का जरिया आय का जरिया बन जाता है उसे हमारे परिवार का भरण पोषण चलता रहता है और जब यही सिलसिला हमें चलता रहता है आम के जैसे पौधे लगाते हैं तो उसमें बीच में जो गैप होता है तो उसमें हम पपीता लगा देते हैं पपीते से भी हमें आय प्राप्त होती है और फल जब पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो बीच में जो गैप होता है उसी में पपीता लगाते हैं पपीते से भी आय प्राप्त होती है और यही सिलसिला चलता रहता है और इस जो वृक्ष जब तैयार हो जाता है तो उसमें उसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है गर्मी मे छांव प्रदान करता है और उसमें वो शीतलता प्रदान करता हैं हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाई ऑक्साइड हैं और ऑक्सीजन हमें मिलता रहता है यही सिलसिला हमेशा मतलब हर साल जैसे अभी से जाड़े के सीज़न सीज़न में बैसे बौड़ आ जाता है तो बौड़ को बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं ताकि आम आम की शुद्धता बनी रहे आम अधिक से अधिक फल आवे इसलिए हम लोग छिड़काव करते रहते हैं छिड़काव करते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ताकि दवा हमारे ऊपर ना आए इसलिए हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर के मतलब छिड़काव करते हैं छिड़काव पूरे पूरे पौधे पर कर देते हैं ताकि बौर में कोई कीटनाशक लगने न पाए जब वो धीरे धीरे फल तैयार हो जाता है तो उसमें हम लोग जब फल तैयार हो जाता है तो उसको मार्केट में ले जाते हैं मार्केट में ले जाकर के उसे बेचते हैं तो उससे हमें आय प्राप्त होता है यही मतलब सिलसिला चलता रहता है और जब पौधे बड़े हो जाते हैं दस बीस पचीस साल तक यही सिलसिला चलता रहता है वो हमें फल देता है उससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है जब पौधे वृद्ध हो जाते हैं तो वो सूखने लगते हैं उसकी उमर भी होती है जब पौधे सूख जाते हैं उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती जब पौधे सूख जाते हैं तो उससे हमें लकड़ी प्राप्त हो जाता लकड़ी जलाते हैं और उसके उससे फर्निचर फर्निचर बनाते हैं उसके जलावन का काम करते हैं ताकि लकड़ी हमेशा काम आती रहती है